चित्रकारी हमारे भारत का एक अहम हिस्सा है चित्र से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे कृष्ण जी कैसे दिखते थे चित्रों के ही माध्यम से तो हमें ये पता चलता है कि कृष्ण जी हाथों में बंसी लिए हुए मोर पंख लगाए मुकुट और इतने मासूम से लगते हैं अगर चित्र न हो होता तो हमें कैसे ज्ञात होता कि कृष्ण जी कैसे दिखते हैं राम जी की बात करें या सीता जी की बात करें या शंकर जी की बात सब लोग हमें चित्रों के ही माध्यम से दिखते हैं ऐसे तो हम किसी ने उन्हें नहीं देखा लेकिन चित्रकारों ने हमें यह दिखाया कि वह कैसे दिखते हैं चित चित्र कारी हमारे देश का सबसे एक अहम हिस्सा है और जैसे चित्रकारों में हमारे बीच अमृता सिंह अमित अमृता शेरगिल प्रतिभा देवी यह सब हमारे देश की बहुत अच्छी चित्रकलाकार हैं उन उनका नाम हम बड़े गर्व से लेते हैं और चित्रकारी के माध्यम से हमें घर पर बैठे ही यह पता चलता है कि दूर दराज जैसे विदेशों का चित्र हमें दिखाई देता है अच्छी अच्छी जगहों का चित्र दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे मन्दिर हैं उनको हम घर बैठे ही देख लेते हैं कि वह मन्दिर कैसे बना है क्या क्या विशेषता है यह सब हमें घर पर ही केवल चित्रों के ही माध्यम से दिखाई देता है अगर चित्रकारों ने यह न कर किया होता तो हम लोगों को हम बहुत सारे लोग हैं जो हर जगह नहीं पहुँच पाते लेकिन चित्रों के माध्यम से वह दिखाई दे जाता है कि कृष्ण जी कभी बाल अवस्था का चित्र कभी बड़े का चित्र कितना प्यारा प्यारा सा जो चित्र हमें दिखाई देता है कि एक लुभावना दृश्य रहता है केवल चित्रों के ही माध्यम से चित्रकला ऐसी धरोहर है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है चित्रकारी हम अपने घर में भी करते हैं और प्रतिभा देवी या अमृता शेरगिल जी के प्रेरणा से हम लोग भी कभी कभी प्रयास करते हैं कि यह कुछ बनाएँ अपने घरों में सजाते हैं घर को या आँगन को सजाते हैं उसमें चित्रकारी करते हैं चाहे वह अच्छा हो या बुरा बने लेकिन प्रयास करते हैं चित्र बनाने का प्रयास भी करते हैं और अगर घर में चित्रकारी करो तो वह दिखने में भी प्यारा लगता है अच्छा लगता है जो देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है चित्रों के माध्यम से हमें अच्छी अच्छी झीलें दिखाई देती हैं पहाड़ दिखाई देता है पर्वत यह सब केवल चित्रों के ही माध्यम से हमें दिखाई देता है चित्रकारों ने ऐसा इतना कुछ किया है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता चित्रकारों के माध्यम से यह अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि श्री राम मन्दिर हुआ या मथुरा वृन्दावन का एक एक दृश्य शंकर जी का हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से वह उसमें निका बनाते हैं चित्रों को और चित्रकारी में

चित्रकारों से वह उसे वह धरोहर कोई ले नहीं सकता यह वह एक ऐसी चीज़ है जो चित्रकारी के माध्यम से सब कुछ होता है चित्रकारों को जितने भी चित्रकार हैं उनका लाख लाख धन्यवाद जिन्होंने हमें घर बैठे यह यह सब दृश्य देखने को मिलता है जिनकी वजह से हमें यह सारा चित्र देखने को घर पर ही मिलता है

चित्र जितना भी चित्र बनाओ एक बार दो बार बनाने से उसका अलग ही वह होता है चित्रकारी कारी करना हर एक आदमी को चाहिए चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो चित्रकारी करने से एक न एक दिन उसे भी सही चित्र बनाने की आदत पड़ जाएगी लेकिन चित्रकारों का जिन्होंने यह सब बनाया उसका लाख लाख धन्यवाद